जोंनि बे दा आसामाव नखर नखर बयहाबो फिसा हौवा हिनजाव दङ बयबो नाथाय फिसाया हौवाबा हौवा हिनजावबाबो हिनजावखा जोंहा बेवहाय फोरोंनांगौ बहुद माबा दङ गोदो गोदायनि दिनाव माने फिसाफोरखौ ओन्दै फिसा हिनजावफोरखौ फोरोंनो रावहाबो माबा खालामामोन बे फिसा हिनजाव लेखा रोंबानो फोरोंनांगौबानो गलाम जायो होन्नानैबो बुङोमोन माखासे समाव नाथाय दा हौवा हिनजावनि जेबो फाराग गैया हौवाखौबो फोरोंनांगौ हिनजावखौबो फोरोंनांगौ हौवायाल' फरायनानै गिदिर जाया दा हिनजावफ्राबो फरायनानै बुहुद गिदिर गिदिर खामानि साख्रि बाख्रि मावदों गोबां बिरादनो माने नाम जादों नाम खामायदों गेलेनाय बारनाय खारनाय जेरावबो खननाय मोसानाय बायदिसिना जेरावबो हिनजावानो देरहागासिनो दङ' जेराव हिनजावानो साख्रि बाख्रिबो मावगासिनो दङ' दा बेहाय जोंहा हिनजाव हौवानि जेबो गैया जोंहाथ' गोदोबो ओन्दै समाव हिनजावबाबो जों फरायनायनि थाखाय बिमा बिफानि थाखा फैसा खमखामोन ओंखायनो जों फरायनो मोनाखै नाथाय दानि जुगाव हिनजावा फरायथारनांगौ साख्रि बाख्रि लानांगौ समान समान हौवाजों खामानि मावनांगौ हौवा हिनजावनि जेबो फारागथि गैया दा बेखायनो फोरोंनांगौ फोरोंनांगौ हिनजावबाबो